औ हेलौ औ औ औ आदसा माबा खबर नामा आदसा सा जोंनि चिरां द्रिसथिखआवथ' बे बोसोराव मेट्रिकआवबो साबसिन जादों आरो जोंनि थिसारफ्राबो बांसिन गोसो होनानै फोरोंनायखाय स्थुदेनफ्रा आवगाय लांगासिनो दङ बिराद मोजां जादों जोंनि चिरां एरियायाव फोरोंनायावबोथ' जोंना थिसार्सफ्रा थिगैनो दङ दाथ' बिथांमोननि फोरोंनायफोरजोंनो बेबायदि गथ'फ्रा आवगायगासिनो दङ औ औ औ जोंनि कलेजावथ' बिराद मोजाङानो जादों माने जोंनि माखासे फोरोंगुरुफ्राबो गथ'फोरखौ बांसिन नोजोर होनानै फोरोंगासिनो दङ आरो मोजाङैनो जोंनाथ' देबलफमेन्टआ जागासिनो दङ मोजाङैनो मोजां औ औ आदसा आदसा आदसा

वेलखाम वेलखाम जेबो नङा फैनो हागोन नोंथांमोना अके अके अके

औ आदसा आदसा थिग दं दे जागोन दे जागोन जागोन थेंखिउ